हैल्लो केह् हाल ऐ माराज ओ माराज थुआढ़े कोला पुच्छना ओह् थुआढ़े कोला पुच्छना हा जेह्ड़ी एयर टिकट ऐ साढ़ी जम्मू टू दिल्ली दी होंदी जेह्ड़ी एह् कल ग्यारां बजे दी बोर्डिंग ऐ जेह्ड़ी ते माराज उ'दी टिकट किन्ने दी होनी ऐ जी माराज तुस रेट दस्सी ओड़ो दोनों ते फिर दिक्खी लैन्ने किन्ने दी करानी ते छे सत्त ज्हार दी ते माराज किन्ने टाइम पैह्ले आना पौंदा एयरपोर्ट च बोर्डिंग आस्तै अच्छा ते माराज बिजनेस क्लास बिजनेस क्लास बिच माराज केह् होंदा सौन सून दा सिस्टम सारा कुछ होंदा रुट्टी शुट्टी हांजी माराज माराज पंज चार पंज घैंटे दा सफर ऐ ठीक ऐ ठीक ऐ ठीक ऐ ठीक ऐ मतलब माराज तुस आक्खा दे कि इकनोमिक साढ़े आस्तै ठीक ऐ सस्ती पेई जानी दस ज्हार रपे दी अच्छा अच्छा ते माराज पेमैंट फिर तुसें केह्ड़ी मीडियम उप्पर करां कैश आइयै दियां मैं सवेरे जां फिर तुसें आनलाइन पेमैंट करी ओड़ां हुन ही अच्छा माराज आनलाइन टिकट फिर तुसी करी लैगे माराज टिकट पक्की होई जागी एह् ते नि ऐ मैं पैसे देई ओड़े फ्ही तुसैं टिकट नि होई ठीक ऐ माराज ते फिर माराज चार टिकटां करनियां ते मैं पैसे भेजुड़गा ते माराज फिर टिकट करिड़ेयो ठीक ऐ चार टिकटां करनी माराज ए ठीक ऐ माराज ठीक ऐ